अॼुकल्ह टू विलर जी का जेका एक्टीवा थी की छा हुन में बि लाइटिंग अहिणी अची वेई आहे न की साम ने वारो माण्हू हुजे थो न एतिरो लाइट जो फ़ोकस पिए थो न अखियुनि खे बि तकलीफ़ थिए थी मतलबु अॼुकल्ह लाइटिंग अहिड़ी थी वेई आहे न की पाणु पंहिंजो जेको ॿाहिरि जो एटमोस्फ़िअर आहे न उहो ज नथी ख़बर पिए की छा आहे शाम आहे दोपहर आहे की छा आहे मतलबु लाइटिंग एतिरी वधी आहे अने ॿियो त ठीकु आहे चंड चंड की सूरज की तारा ॾिसण लाइ बि मूंखे नथो समुझ में अचे नथा ॾिसणु अचे सहूला हीअं अॼु ॾिस बंबईअ में आहे असां सां ॾिसोसि तारा ॾिसण लाइ चंड ॾिसण लाइ बंबईअ में ज स्पेशल पाणु मरीन ड्राइव वेंदा आहियूं असां त मरीन ड्राइव वञू तारा वारा ॾिसण लाइ करे उते कलाकु ॿ कलाक वियूं जीअं म मरीन ड्राइव थी वर्ली सीलिंग थी वर्ली सीलिंग में त पाण खे बीहण ई न ॾींदा आहियूं उते ख़ाली लंघ त बि मज़ो अची वेंदो आहे छो त हुते पाणीअ में जेको आहे न उहो चंड जी ऐं तारे जी रोशिनी पिए थी न त एतिरो सुठो नज़ारो ॾिसण में अची थो वञे तीअं आहे अॼुकल्ह ॾिसो जीअं दी दीवालीअ जो माहौल वियो थोरा टाइम पहिरीं दीवालीअ में हर कोई पंहिंजो घर सजाईंदो आहे ऐं दीवालीअ में सजाईंणो ई खपे त हुन लाइटिंग में चंड जी रोशिनी मांॻई लिकी वेई तॾहिं